हॅलो म्हजें नांव बिंदिया हांवें तुमचे कडल्यान पॅनासोनीकाचो एक पावरबँक परचेज केल्लो सिक्स थावजंड मेगावॉट्साचो सो हांव तुमकां ताचो एक पॉजिटीव एक्सपिरियंस म्हूण शेयर करपाक कॉल केलां सो ताचो रिवीव दितना म्हाका म्हणचें दिसता की पावर बँक खुबूच उपेगी पडला म्हाका कारण फोन चार्ज करपाक तो खूब फास्ट आसा इवन पावर बँक जेन्ना आमी चार्जिंगेक लायता तो एक अर्द्या वरा भितर फुली चार्ज जाता जो एक पळयत जाल्यार बाकीच्या पावर बँका पेक्षा खूब कमी कमी टायमान चार्ज जाता सो हो एक ताजो एक पॉजिटीव पॉयंट आसा तशें पळोवपाक गेल्यार एक एक दीस जर पावर बँक एका फावटी चार्ज केल्यार म्हाका तो फोन म्हाजो फोन चार्ज करपाक एक चार पांच फावटीं मेळटा आनी ताची बॅटरी बेगीन ड्रेनूय जायना ताचो पावर बँक तापपाची शक्यताय खूब कमी आसा जो खूब कमी तापता सो फोनाक कांयच डेमेज जायना हो पावर बँक हांवें आतां जाली आतां एक वीक भर हांवें यूज केला जाल्यार हाचे खुबूच एक बरी अशी एडवांटेज म्हाका मेळळ्या हांवें पयली खूब तरेचे पावर बँक यूज केल्ले डिफ्रेंट कंपनीचे बट ते इतले इफेक्टीव नासले जितले हो पावर बँक आसा सो हो खुबूच बरो प्रोडक्ट तुमी तयार केला आनी हाका खूब पॉजिटीव रिव्यूव दिवपाक सोदता धन्यवाद